जोंनि गामियाव आरो बिदिनो जोंहानि बिजावजालिफोरानो न'खरनि बाथ्रा लानानै नांज्लायो आरो जानाय लोंनाय बिदिनो न'खराव खरसा खालाम लायनायनि थाखायनो नांज्लायनाय जायो आरो बेबो खरसा खालामनो बायो बैबो खरसा खालामनो बायो बिदिनो नांज्लायलायनाय जायो आरो न'खराव फैसा थाखानि थाखायनो बिदिनो नांज्लाय खमलाय जायो आरो गथ' गथाइ बिदिनो न' न'जों न'आ जमा नालाय न'आव बिदिनो बिनि फिसा बिनि फिसा बुलाय लायो बेफोरखौबो बादा होबायबायो बादा होनायावनो बिदिनो नांज्लाय खमलाय जायो न'खराव खायजा जालाय लायो ओमफ्राय जों बेखौ थांनानै बादा होयो आरो बादा होबाबो खोमालाया मानो नांज्लाय खमलाय जानांगौ न'खरनि थाखाय बिदि नांज्लाय खमलाय जानाङा खौसेथि लाबोनांगौ खौसे जानांगौ मिलाय लायना जानांगौ बिदि होननानै जों बुङो आरो बादा होयो आरो जोङो ओमफ्राय बेयाव जोंखौ बाजायो आरो मानसिफोरा न'खरनि बे मानो बादा होफैदों नोंसोरो मोनजादों ना मादों जोंजों ज' बिदि होननानै बुङो आरो जोंखौ नांज्लाय खमलाय खालाम नाङा होननानै बुङो आरो जोङो मानो नांज्लाय खमलाय खालामनांगौ न'खरजों न'खर मिलायनासो थानांगौ दा बिदि होनना बुङो आरो जों बिनि फिसा बिनि फिसा नांज्लायबानोखि नांज्लाय नांगौ नामा होननानै जों बुङो आरो बेनि थाखायनो बुंहरो जोंखौ नोंसोरो मिनथिया जोंनि संसार जानायखौ रावबो बिदि होननानै बुङो आरो न'खरनि खायजाखौ नोंसोरलाय मा मिथिनो न'खर जायसो जादों बेसो मिनथिदों बिदि होनना बुङो आरो न'खरनि माखाखौ न'खरनि मानसिया जोंखौ बिदिनो बुंहरो आरो बादा होनो थांबाथाय ओमफ्राय बबेबा बायदियाव बुलाय थारनाय जायो बुलायनायखौ बोखारनो थाङोबा जोंफ्राबो आरो ओ माबा जानांगौ जायो बुजा नांगौ जायो रायजा नांगौ जायो बोखाबाथाय नांफ्लांलायलाङो जोंनावबो ओमफ्राय जोंबो आरो गावजों गाव बुलाय थारनायखौ जों बोखायाबाबोथ' नायनानै थानो हायाना बेनिखायनो जों बोखानो थाङो आरो